ہندوستان کی سرکاری زبان اردو ہندی ہے اور سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان اردو اور ہندی ہی ہے ہندوستان میں بہت ہی کم لوگ ہندی کا مطلب بہت ہی کم لوگ اردو کا استعمال کرتے ہیں لیکن بہت زیادہ ہی پیاری زبان اردو ہے یہاں پہ ہندی انگلش مراٹھی گجراتی کنڑا اور بھی بہت ساری زبان بولے جاتے ہیں پر اس میں سے سب سے پیاری زبان اردو ہے اردو ایک بہت ہی پیاری زبان ہے بہت ہی آسان زبان ہے جو لوگوں کو بولنے میں بھی پریشانی نہیں ہوتی ہے اور لوگ اسے زیادہ بولنا پسند کرتے ہیں پھر اردو زبان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کوئی بھی پہلے کے زمانے کے لوگ سب سے زیادہ اردو زبان کی ہی استعمال کیا کرتے ہیں کیونکہ اردو زبان ایک بہت ہی آسان زبان ہے اور دوسری زبان جو ہندی اور انگلش ہے انگلش ایک انٹرنیسنل زبان ہے جس کی وجہ سے ہندوستان میں کہیں پہ بھی جانے سے آسانی آسانی سے ہم انگریزی میں بات کر سکتے ہیں کیونکہ وہ انٹرنیشنل زبان ہونے کی وجہ سے ہر کوئی اسے اچھے سے بولنا چاہتا ہے سیکھنا چاہتا ہے لیکن اردو ایک کچھ خاص خاص جگہوں پہ جیسے لکھنؤ یہ ایک بہت ہی وہاں پہ بہت ہی زیادہ اردو زبان کا ہی استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہاں کے لوگ اردو کو جیادہ ہی تڑجیح دیتے ہیں اور بولنا پسند کرتے ہیں پڑھنا پسند کرتے ہیں حالانکہ اردو ایک واقعی بہت اچھی زبان ہے